हैलो सर तुस कोई पतनीटाप होटल दा बोल्लै दे ओ हां सर जेह्ड़ा मैं जम्मू रौंह्दा आं ते मैं थोह्ड़ा जेह्ड़ा एह् पत्नीटाप औना चांह्दा हा ते तुस मिकी सनाओ कि पत्नीटाप किस प्रकार जेह्ड़ा थुआढ़ा होटल ऐ ओह् किस प्रकार दा ऐ ओह्दे किस स्हाबै दे रेट न कमरे कनेह् न ते इं'दे बारे मिकी सनाओ तुस ते फ्ही अ'ऊं उस स्हाबै कन्नै मैं प्लान करी लैं

अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जेह्ड़ियां एह् अच्छा जेह्ड़ी साफ सफाई दा कोई पूरा ऐ के नेई ऐ जां मतलब जे बेडशीटां बगैरा मतलब धोतियां धातियां बेडशीटां जां इयां न गै न हां जी हां अस आनलाइन गै आफलाइन गै करी ओड़गे जिसलै उत्थै औगे ना हां ते उत्थै गै तुसेंगी अस आफलाइन बी करूड़ गे ते दिक्खी लैगे ना फिर तुस मिकी एह् दस्सो हां के उत्थै पा पानियै दा ते खाने पीने दा साधन जेह्का ओह् होटलै च गै मिली जाग जां बाहरै दा खाना पौग अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बाकी कोई पार्टी पूर्टि आह्ला हाल बगैरा बी ऐ नेईं ऐ अच्छा अच्छा ते अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते चलो अस दिक्खने आं ते कोशिश करदे आं के अस जदूं बी औंदे ना थुआढ़े होटलै गी अस कंसल्ट करी लैगे ते तुस फ्ही दस्सेओ बी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके जी ओके